جی جی میں امتیاز احمد جی مجھے کچھ پروپرٹی چاہیے تھا جو ہے ہاں یہیں ساؤتھ دہلی میں جو ہے جامعہ نگر کے سائڈ ہو یا ٹیھک آس پاس میں آزو بازو میں آپ کے ہوں

جی آپ قیمت اپنے لحاظ ٹھیک ہے وہ بھی چل جائے گا مگر آپ قیمت تھوڑا بتائیں گے کیا ہے کس رینج کا ہے ہوں جی جی جی جی جی

ہوں شاہین باغ کا کیا بجٹ ہے جی جی جی جی اچھا ہے تو تھوڑا سا جو ہے ہاں مہنگے سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے میں پہلے آؤں گا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں پلاٹ کو لوکیشن کیسا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کام کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے کسی ٹائم ملتا ہوں اس کے بعد پلاٹ دیکھتا ہوں جی دیکھیں گے اس کے بعد تو پھر جو ہے میں اپنا بھی بجٹ دیکھ کر کے پھر میں سلیکٹ کرتا ہوں یہاں یا زید پور کا جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے پھر بات کرتا ہوں میں ٹھیک ہے